जियां की तुसें गी में सनाना चाह्न्नां ऐं कि साढ़े इध्दर इन्ना इंडियां बिच्च बी ते बाह्र बी बड़ा लोग अंध निश्वास करदे ऐं ते अजकल दा जमाना बी जादा पढ़ें लिखें दा ऐ लोग बी पढ़े लिखे दे नै लेकिन पता नी तां नी कुछ लोग बी ऐं कि अंध विशवास बिच्च बड़ा जकीन करदे ऐं इयां कुसै दे सिर पीड़ होई जाग ते ओह् सोचदे कि पता नी केह् कुसा नै कुछ करी ओड़ेआ मिगी ओह् फिर तो पता नी कुसै बाबे कोल जंदे पता नी केह्ड़े केह्ड़े लोकें कोल जंदे कुसा मौके फांडा करान चली जंदे कुसा मौके कोई आखदे मेरे सिर दर्द होई दी कोेई आखदे लत्ता दर्द होआ दी निक्की निक्की चीजा पर बी अंधविश्वास इन्ना करदे नी की पता नी स्हानू केह् होईया केह् नेंई होआ इक बारी मेरा दोस्त हा ते ओह्दे ओह्दे गै पता नी लत्त पीड़ होई ते महां मिगी सना दा हा मेरे लत्त पीड़ होआ दी ऐ कोई बाबा गै दस्स जित्थूं में फांडा फूंडा करां महां जार बाबा तूं केह् करने इन्ने चक्करें चुक्करें पर नेंई पवा कर इन्ने अंधविश्वास पर नेंई पवा कर इस शा तू चुप्प चाप डाक्टर कोल जा जार उध्दरूं दवाई खा ते तूं ठीक होई जाना जल्दी गै ठीक होई जाह्गा तूं नेईं नें में डाक्टरे कोल नी जंदा एह् पक्क मिगी कुसा नै कुछ करी ओड़ेआ ऐ महां जार ऐसा नी होई सकदा जार तूं पढ़े लिखे दा बंदा ऐं तू आपूं एहो जेहियां गल्लां करगा ते तूं लोकें गी इक समझागा कि जियां बी कुसे दे कोई चीज होऐ ते तूं केह् आखगा कि जाओ भाई बाबे कोल जाओ उध्दर एह्कड़ा बाबा बैठदा ऐ उध्दर ओह् ऐ ते में चलो ओह् बी चल आक्खा दा तूं नेईं दस्सना ते ओह् फिर मीं इक दिन लेइया बाबे कोल आक्खा दा बाबे कोल ओह्दी लत्त दर्द होंदी ही ते उन्ना बी अग्गूं चलिया मिगी बी लेइया महां चल जार जन्ना ते धागा धूगा पाई लै में तक्कियै उध्दर हरान होइया ना सब तो पैह्लैं फांडा नी कीता ओह् आक्खा दा कि एह्दा सिध्दा लाज़ होना ऐ लाज़ बी केह् कोई सस्ता नी आक्खा दा पंज हज़ार दा लाज़ होना ऐ तुगी कुसा नै कुछ करी ओड़ेआ ऐ ते मिगी बी आक्खेआ महां एह् ते जार थोह्ड़ा इयां गै लग्गा दा ते साढ़े पैसे गै ठग्गन आए दा ऐ पंज हज़ार कोई सौ दो सौ होंदा चल कोई देई ओड़दा एह् कट्ठा गै पंज हज़ार आक्खा दा असें कुत्थूं देना फिर ओह् ओह् तां बी नी मन्नेआ ओह् आक्खा दा एह् बाबा बड़ा ओह् ऐ मन्ने दा बाबा ऐ ओह् महां भ्राह् तक्की लै अग्गें मर्जी ऐ तेरी जियां तुगी लग्गग ते में उसी बड़ा समझांदे रेहा कि नेंई कर नेंई कर उन्न उध्दर फिर पंज हद़ार बी दित्ता ते उनैं दो मैंट च गै धागा बनाई देई ओड़ेआ एह् पाई लैओ चे ठीक होई जाना ते फिर दोनो जने घर आइये फिर में अगले हफ्ते ओह्दा पता लैत्ता भाई होर केह् हाल ऐ लत्ता पीड़ा रमान लग्गे जां नेंईं लग्गेआ आखन लगा तुत्थें लग्गेआ जार जदूं दा पैर मिगी लगदा ओह्दे कोलूं जादा होइया ते में उसी पैह्लें बी समझांदे हा जार पैह्लें ते अंधविशवासें पर जकीन गै नी करन होदा असें अज्ज दी पीढ़ी एह्दे पर जकीन करग ते असें लोकें गी केह् सनागे कि तुसें तुस बी इंदे कोल जाओ बाबेआं कोल जाओ इयां करो फलान बगैरा करो पैह्ली गल्ल एहो जेही चीजें पर कुछ ते रक्खे दा नी ऐ ते नां ते कुसै दे बी नी जाना चाही दा मेंरी सलाह् एह् ऐ ते फिर बी एह् लोग जंदे ऐ ते इंदी अपनी गल्ती ऐ ओह् अपने उनें कुछ पता नी ऐ तां फिर अजकल दी दुनियां किन्नी बदली गेदी ऐ अजकल हर इक चीज दा हर इक बमारी दा डाक्टर तुसें लब्भी जंदा ऐ उंदे कोला इलाज़ करवागे दवाई लैग्गे ते बड़े लोग ठीक बी होई जंदे ऐ ते इस अंधविशवासै दै चक्करै च फिरदे रौह्गे फिर तुसें कुसै चीज दा तुस इलाज़ नी कराई सकदे ते अंघविशवासें बिच्च गै फिरदे रौह्गे इयै गल्ल ऐ जेह्ड़ी